जय झूलेलाल महाराष्ट्र में प्रमुख खेल सुविधाऊं आहिनि जीअं की वानखेड़े स्टेडियम आहे एम सी ए आहे जिते मैचूं खेल खेली वेयूं हूंदियूं आहिनि ब्रेबोर्न स्टेडियम आहे एम सी ए आहे जिते मैचूं खेलणु वेंदियूं आहिनि ऐं जीअं हिते ॿारनि खे प्रेक्टिस करण जो मौक़ो मिलंदो आहे त जाम सुविधाऊं आहिनि जीअं अंडर प्रैक्टिस अंडर नेट में बि खेलंदा आहिनि ॿार नेट प्रैक्टिस थींदी आहे ऐं स्टेडियम में बि वञी करे मैच खेले सघंदा आहिनि त जाम सो सो सहूलियतूं अची वेयूं आहिनि हाणे जीअं के जाम स्टेडियम बि अची विया आहिनि नवां नवां ॿार जंहिंखे क्रिकेट में शौक़ु आहे उहे स्टेडियम में वञी करे प्रेक्टिस करे सघंदा आहिनि ऐं जाम कुझु करे सघंदा आहिनि जय झूलेलाल